हां जी नमस्ते

बड़ा खुल्ला मतलब फ्ही टप्पी नी जाग तेरा ब्याह् ते महा ब्याह् नी टप्पग तेरा फ्ही जेह्का तू ब्याह् जाना तां बाच कराई लैयां

यरी रश हा मैं हु'न ब्याह् दा सूट देना हा ते आयां फ्ही अच्छा करी देगी कल औयां दिक्खी लैयां तू अपना टैम हां ठीक ऐ कढगी टैम मैं करी देगी ठीक हां ते ओह् ते करना पौना तू ते जरुरी ऐ फ्ही ब्याह् खाना तो हैनी ब्याह् गल्ला गै सिआया फ्ही ते ओह् ते ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ औयां फ्ही